اس دور میں اپنی بات کو تشہیر کرنے کے لیے بہت سارے آلات ہے جیسے کہ ان میں سے موبائل کے ذریعے سے اس میں ایک فیس بک اپنی بات کو فیس بک پر تشہیر کر دیجیے ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ کی بات پہنچ جاتی ہے اگر وہ بات بہت اچّھی ہوتی ہے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح انسٹاگرام ہے اس کے ذریعے سے بھی لوگ کوئی ایسی ویڈیو بنا کر کے اس پہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اس کی بات پہنچ جاتی ہے